जेनाकि देखि सकै छहो जइसे गाम या शहर होइ कहीँ भी होइ कोइ हर कोइ आदमी जइसे बूढ़ा आदमी छै तऽ बेमार पड़ि जाइ छै तऽ ओकरा बहुत तरहके तकलीफ कठिनाइके सामना करना प करै पड़ै छै बहुत तरहके दिक्कतो होइ छै ओ आदमीके बहुत बहुत समस्याके झेल झेलिके ओकरा बहुत पार करै पड़ै छै जेनाहिके तबिअत खराब हो जाइ छै तऽ ओकरा पैखाना जेनाइ पेसाब केनाइ ईसब दिक्कत हो जाइ छै तऽ ओकरा इलाज करबै पड़ै छै इला इलाजमे बहुत खरचा भी लागै छै हर हर कोइ व्यक्ति बूढ़ा पड़ै छै तऽ शारीरिक रूपसे हर कोइ व्यक्ति कमजोर होइ छै उमरिके हिसाबसे हर कोइ व्यक्तिके काम करैओके चाही इएह ले इएह ले हर कोइ व्यक्ति कमजोर होइ जाइ छै शारीरिक रूपसे लेकिन ओकरसे देखभाल भी करैके चाही देखभाल करलापर व्यक्ति स्वच्छ आओर अच्छा महसूस करै छै बूढ़ा होइ जवान हर कोइ व्यक्तिके अपन स्वास्थ्यके प्रति देखभाल करैके चाही स्वास्थ्यके प्रति देखभाल करलासे इएह फायदा होइ छै कि ओ व्यक्ति कभी बेमार नहि पड़ै छै बूढ़ा आदमीके रोज व्यायाम करैके चाही पाँच किलोमीटर रोज घुमैके चाही इएहसब करैके चाही यहीसब करलासे होइ छै बहुत फायदा होइ छै फायदा इएह फायदा होइ छै कि ओ आदमी जल्दी बेमार नहि पड़ि पाबै छै ओ जल्दी ओ जल्दी ओ एडल्ट नहि होइ छै मतलब ओ जल्दी जल्दी बूढ़ा नहि होइ छै आओर ओ आदमी बहुत कोइ भी तरहके बेमारी सब झेलै नहि पड़ै छै इएहसब होइ छै आओर आइओ गाम आजकल गाम देखैले मिलै छै बे बहुत रास कठिनाइ होइ छै पड़ल छै कोइ देखैवला नहि छै इएह बहुत दिक्कत होइ छै ईसब नहि होइके चाही मगर अपना सभके रहिते होइ भी ईहो देखै पड़ै ईसब दिन नहि आबैके चाही मगर हर कोइ व्यक्तिके बूढ़ा आदमीके सेवा करैके चाही जइसे बूढ़ा आदमी बेमार पड़ि गेलै तऽ ओकर कपड़ा खीचि दैके चाही समयपर खाना दैके चाही नहै दैके चाही आओर समय समयपर दवाइ दैके चाही आओर बोखार नहि लागै समय समयपर चेक करैके चाही थरमामीटरसे ई से होइ छै कि बूढ़ा आदमीके कोइ तरहके तकलीफके सामना करै नहि पड़ै छै इएह ले कोइ तरहके दिक्कत नहि होइ छै कोइ कोइ कोइ भी आदमीके करैके चाही बहुत अच्छा महसूस होइ छै जे लेकिन हर कोइ हर कोइ व्यक्ति ईसब करैले नहि चाहै छै इएह ले तरह तरहके दिक्कतके सामना सामना करै पड़ै छै लेकिन आब हम हमरा आरके हमरा आरके कहतै करैले हमरा आरके करैमे कोइ एतराज नहि छै हमे आरामसे कै देबै जइसे जइसे नहै देबै बाबाके साब साबुन लगाके नहै देबै जइसे बाथरूम लै जेबै हुनका पकड़िके डन्टा दैके मतलब हाथमे डन्टा दै देबै पकड़िके ओकर सहारासे चलिके ओ अप्पन पेसाब कै सकै छथिन बाथरूम जा सकै छथिन इएहसब होलै दवाइ एकदम टाइमपर देबै समयपर हुनका खाना देबै समयपर जाहिसेकि कोइ दिक्कत नहि होतै जाहिसे जाहिसे हुनकर सेहत अच्छा रहै हुनका फल खाइले देबै ओहि तरहसे कोइ दिक्कत नहि हुए हुनका इएह चीज दैके छै लेकिन लेकिन हर कोइ व्यक्ति सब चीजमे असमर्थ रहै छै असमर्थ हो होनेके कारण लेकिन ईसब ईसब चीज भी झेलै पड़ि जाइ छै इएह ले कोइ तरहके दिक्कत नहि होइ छै हर कोइ व्यक्तिके करैके चाही लेकिन हर कोइ व्यक्ति नहि करैले चाहै छै लेकिन आज भी गाम हो या शहर देखैले मिलि रहलै हँ कोइ आदमी चलिते फिरिते बूढ़ा आदमी गिर जाइ छै ओकरा वहीँपर मौत हो जाइ छै लेकिन अइसन होइ होइले नहि दैके छै बूढ़ा कोइ भी होइ रहलै हँ तऽ ओकरा सेवा करैके छै सत्कार करैके छै आदर सम्मानसे ओकरा बैठाबैके छै खाना दैके छै देखैके छै ओकरा टाइम टाइमपर समय समयपर डॉकटरसे ओकरा चेक करबाबैके छै कि सही छै तबिअत खराब छै ईसब करबाबैके चाही ईसब करेलासे कि होइ छै अपनो अपनो ठीक रहै छै घर परिवारमे सभ आदमी भी ठीक रहै छै आओर आओर बूढ़ा आदमी भी ठीक रहै छै एहि तरहसे कोइ दिक्कत नहि होइ होइके चाही बूढ़ा आदमीके सेवा करलासे नोकसान नहि होइ छै फायदे होइ छै हर कोइ हर कोइ आदमीके करैके चाही बूढ़ा आदमी जइसे होलै बाबाके आँखि खराब भै गेलै जइसे चश्मा दै देबै जाहिसे आब ओ नहि खा पाबि रहलखिन हँ तऽ हुनका हम हाथसे भोजन खिलै देबै दवाइ खिलै देबै अपनेसे अपनेसे नहलाइ देबै अपनेसे कपड़ा हुनका पहिरा देबै अपनेसे सुतै देबै इएहसब करैके चाही जइसे गरमी लागि रहल छै तऽ पन्खा पन्खामे लै जेबै सुतै देबै बढ़िआँसे ओकरासे आओर जादा होतै तऽ ए सी मे सुतबै छै बाबाके इएहसब सुतबैके चाही ओसब करैओके चाही ईसब बहुत तरहके कोइ दिक्कत समाजमे ईसब नहि ने कहतै कि हिनकर सेवा सत्कार नहि कै पा रहलै हँ इएह ले हर कोइ व्यक्तिके बूढ़ा आदमीके सेवा सेवा करैके चाही जइसे जवान होइ तब सब आदमीके आओर अच्छा जइसे बाबा लोकके देखभाल करैके चाही ईसब करलासे इएह फायदा होइ छै कि कोइ तरहके दिक्कत समाजमे नहि होइ छै बइ जइसे बजारमे देखैले मिलै छै कि बहुत कम आदमी ईसब चीजके ईसब चीजके कै रहलै हँ जेना भव दुनिआ छिकै कोइ भी आदमी कोइ भी आदमी बूढ़ा पड़ैएके छै आइ नहि काल्हि पड़बे करतै लेकिन ओ बेमार होबे करतै लेकिन बेमार कोना नहि होतै अगर ओ समय समयपर भोजन करतै स्वास्थ्यके धिआन रखतै व्यायाम करतै डेली एक घण्टाके तब ओ बूढ़ा ओ कभी ओकरा कभी बोखार जइसे जेना होलै ईसब चीजसे परेशानी नहि होइ पएतै ई तऽ कोइ तरहके दिक्कत नहि हो पएतै ईसब कएलासे इएह तऽ सेवा करैओके चाही कोइ भी दिक्कत नहि होइ छै जइसे आज भी देखैले मिलि रहलै हँ जइसे कोइ भी दिन जइसे व्हील चेअरमे बाबाके बैठा दै छिए मगर ओसभ नहि करैके चाही बाबाके बढ़िआँसे नहलाइ सुलाइके बढ़िआँसे बढ़िआँ बिछावनपर सुतैके हुनकर कपड़ा बढ़िआँसे खीचि दैके छै बढ़िआँसे साफ सुथरा रखैके छै साफ सुथरा रखैओके चाही हर कोइके रखैके चाही इएह ले कोइ तरहके दिक्कत नहि होइ छै हर कोइ व्यक्तिकेँ कपड़ा साफ सुथरा रखैके चाही इएह ले सब कहब हमे कि कपड़ा बुजुर्ग लोकके देखभाल करैके चाही ओहिसे कोइ हानि नहि होइ छै लाभे होतै आओर कोइ तरहके दिक्कत नहि होइ छै और बुझुर्ग बुजुर्ग आदमी अपनेसे ओ काम कै नहि सकै छथिन जइसे होलै नहै सकै छथिन खाना खा सकै छथिन पानी पी सकै छथिन अपनेसे बाथरूम चलि फिरिके जा सकै छथिन जइसे या अपनेसे कहीँ घुमि टहलि सकै छथिन जइसे बुजुर्ग लोक होलै तऽ हुनका अपनेसे पकड़िके घुमै घुमै देबै बाथरूम करै देबै नहलाइ देबै कपड़ा इस्तरीकै देबै पहिनाइ देबै बढ़िआँ साफ सुथरा हुनका आसपास रखबनि इएह करैले चाही आओर कोइ तरहके दिक्कत नहि होअनि हुनका इएह चीज धै खिआल रखैके चाही आओर समय समयपर दवाइ मेडिसिन ईसब चीज हुनका दैओके चाही धन्यवाद